पंजवीह मइ ॿ हज़ार पंज वीह फेबरवरी ॿ हज़ार पंज पंदरहां अगस्त उणिवीह सौ सतेतालीह छवीह जनवरी उणिवीह सौ ॿावंजाह अठ डिसेम्बर उणिवीह सौ उणासी